مختلف چیزیں گاؤں میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا استعمال بجلی سے کیا جاتا ہے پہلے کے ٹائم میں نہیں تھی لیکن آج کے ٹائم میں گاؤں میں بھی ساری چیزیں ایسی ہیں بہت سی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جوکہ بجلی سے چلتی ہیں جیسے مکسر پہلے مکسر گاؤں میں نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اب آج کے ٹائم میں سب کے گھر سب کے یہاں مکسر ہے فریج فریج بھی پہلے نہیں ہوا کرتی تھی لیکن آج کے ٹائم میں سب کے یہاں ہے گاؤں میں بھی واشنگ مشین انورٹر وغیرہ یہ سب چیزیں کسی کے یہاں گاؤں میں سب کے یہاں نہیں ہوا کرتی تھی لیکن آج کے ٹائم میں سبھی کے یہاں ہیں گاؤں میں کھیتی میں بجلی سے چلنے والی چیز موٹر ٹیوب ویل ہیں